हलाँकि हमरा खाना बनाना बनाबयमऽ कोइ दिक्कत तऽ नहि होइत छै लेकिन कुछ कुछ एहन भै जाइत छै कि जेनाकि हमरा बनाबयलऽ नहि आबैत छै ओकरा लिअ हमरा चुनौतियोके मतलब आब नहि आबैत छै कोइ कुछ बोलि दलकय बनाबयलऽ तऽ हमरा वहाँ पर थोड़ा मतलब अच्छा नहि लागैत छै कि हाँ कोइ कुछ हमरा बोललकय या हम नहि करि पेलियै तऽ इएहे लैकऽ कुछ कुछ जे छै रेसिपी जेकरा हमरा बनाबयमऽ दिक्कत होइत छै जेनाकि भै गेलय पुलाव भै गेलय या फेर वेज बिरयानी भै गेलय ईसभ हमरा बनाबयमे कनिटा दिक्कत आबैत छै जेकरा हम चाहैत छियै कि मतलब हमरा कोइ दिक्कत आबय आओर ओकरा बारेमऽ अच्छेसँ सोचियै हम ओकरा बारे मऽ अच्छेसे जानि पाबियै जेकरा मतलब कोइ हमरा कुछ बोलय तऽ हम हमरा कोइ दिक्कत नहि नहि आबय आओर हम आरामसँ उस कामकऽ करि सकैत छियै इएह लैकऽ हम कोइ भी चीजकऽ सिखय खातिर इच्छुक रहैत छियै कि हाँ जे चीज हमरा नहि आबय छै तऽ हम ओकरा सिखयकऽ कोशिश करैत छियै कि हाँ हम ई चीज कए सकैत छियै आओर किआ नहि करबै आओर जे छै हम ओकरापे जैसे मोबाइलपे यूट्यूब भै गेलय ईसभपे हम देख करिके अपना आरामसँ कुछ भी खाना बनै सकैत छियै तऽ एहिसँ ओना तऽ चुनौती ढेर सारा आबैत छै कभी कुछ कभी कुछ लेकिन सभके सामना करते हुए हम आगे बढ़िकऽ अपन खाना बनै सकैत छियै अच्छासँ करि सकैत छियै आब केकरो पसन्द आबय छै हमर हाथके बनल तऽ केकरो नहि आबैत छै इएह लैकऽ हमसभ कहि सकैत छियै कि मतलब खाना बनाना कोइ मामूली बात नहि छै आदमी कहैत छै कि हाँ खाना बनाबयमऽ की छै अहाँ तऽ तुरन्त बनय लेबय लेकिन जे बनाबय छै ओकरा पता चलैत छै कि हाँ बनाबयमऽ की लागैत छै